ڈاکٹ ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت ہے آج کے زمانے میں تو نام و نشان ہی نہیں ہے کسی پہلے کے سکے یا پھر ڈاک ٹکٹ یا چٹانیں کا تو اگر ہم اکٹھا کرتے ہیں یہ سب اور جب کوئی دیکھتا ہے تو انہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے انہیں کافی ساری جان کاری بھی ملتی ہے انہیں ہسٹری کا بھی پتہ چلتا ہے تو اس کے کافی سارے فائدے ہیں جیسے کہ آج کے زمانے میں ان چیزوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے جب کوئی میری یہ پرانی چیزیں دیکھتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور ان کو جانکاری ملتی ہے